سیلف ہیلپ گروپ ایک ایسا گروپ ہوتا ہے جہاں افراد کسی خاص مسئلے چیلنج یا مقصد کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں سیلف ہیلپ گروپ لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جڑنے اپنے مسائل کے لیے عملی اقدامات کرنے اور خود اعتمادی بڑھانے میں مدد فراہم کرتا ہے یہ ایک بہت اچھا سلسلہ اور بہت اچھی شروعات ہے آپ کو بھی معلوم ہے کہ ہمارے سماج میں عورتوں اور خواتین کو بہت زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی ہے عورتوں کو ملازمت اور نوکری سے دور رکھا جاتا ہے ملازمت اور نوکری اور کام کو خواتین تک پہنچانے میں اس نے بہت اہم کارنامہ انجام دیا ہے بہت نے افراد اس گروپ کے ذریعہ کاروبار جڑ گئے ہیں اور جہاں تک بات ہے کہ خواتین کی ملازمت کے سلسلے میں بہت سارے مواقع اور ذرائع آج کے زمانے میں موجود ہیں آج خواتین کام کو کرنے میں ملازمت کو کرنے میں بہت آگے ہیں اس وقت دیکھیں تو پوری دنیا میں عورتیں ہر ایک میدان میں مردوں کے شانہ بہ شانہ کھڑی ہے اور ہر ایک فیلڈ میں عورتوں کو آگے بڑھایا جا رہا ہے اور خواتین کے لیے ملازمت کے سارے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور خواتین ملازمت کر رہی ہیں درس و تدریس میں میڈیکل میں کمپنیوں میں سرکاری ملازمت میں ہر جگہ موجود ہیں اور ان کے لیے ملازمت کے دروازے کھلے ہیں